अॼु खां कुझु साल पहरियों करीब करीब हर माण्हूअ वटि कीपेड वारी फोन हूंदी हुई हिकु साधारण सी ब्लैक ऐंड वाइट फोन जंहिंमें सिर्फ कॉल ईंदो हुयो या थोड़ो बहोत उनमें असां सॉंग ॿुधी सघंदा हुआसीं कोई फीचर न हूंदा हुयो उन्हीअ फोन में इनकमिंग आउटगोइंग सभिनि जो असांखे चार्ज लॻंदो हुयो और सभिनि खां वॾी ॻाल्हि की हूअ हिकु हूंदो पई हूंदी हुई उन्हीअ जो जादा इस्तेमालु न हुयो उन्हीअ में नेटवर्क बिल्कुलु कमज़ोर हूंदो हुयो कई घंटा लॻंदा हुया पंहिंजे कॉल कनैक्ट थिणय में और उन्हीअ फोन जो जेको इस्तेमाल कंदा हुया सभु त सिर्फ कॉलिंग लाइ हूंदो हुयो ॻाल्हाइण लाइ हूंदो हुयो जब की वर्तमान में जेके स्माट फोन आया आहिनि जेके एंड्रॉइड फोन आया आहिनि उन्हनि जो हज़ार गुना फर्क़ु आहे पुराणे फोन सां इन्हीअ जा एप एतिरा कम जा आहिनि उन्हीअ में घर वेठे तव्हां विदेश कॉल लॻायो वीडियो कॉल कयो त नेटवर्क स्ट्रॉंग मिलंदो आहे हर वक्त फोन में तव्हां बैंक जो ट्रांसेक्शन करे था सघो घर वेठे कोई बि सामग्री तव्हां ॾिसंदव पसंदि कंदव उहा घुराए था सघो स्टेशन तां कहिड़ी ट्रेन किथे पोहती सॼो रेलवे जी तव्हांखे जानकारी मिली रहंदी आहे देश विदेश दुनिया फिल्म सिटी तव्हाजे आस पास कहिड़ियूं खबरियूं थी रहियूं आहिनि तव्हांजे शहर खां ॿाहिरि कहिड़ी घटना घटी तुरंत इन्हीअ फोन जे द्वारा असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे इन्हीअ फोन जो जेको नेटवर्क आहे स्माट फोन जो उहो ॾाढो स्ट्रॉंग आहे जंहिंजे करे असांजा सभु कमु अती सवला थी रहिया आहिनि असां चाहियूं त घर वेठे हर कम फोन जे द्वारा था कयूं टिकेट बुक कराइणी आहे बिजली बिल पे करिणो आहे सिलेंडर बुक करिणो आहे ग्रॉस्रीस घुराइणी आहे कपिड़ा घुराइणा आहिनि उनजे अलावा किथे बि मनी ट्रांस्फर करिणी आहे पहिरियों पैसा जेब में रखण हिकिड़ो असांखे भव हूंदो हुयो हाणे फोन में तव्हां किथे बि परे वेठलु पंहिंजे रिश्तेदार खे पंहिंजे मिट माइट खे पैसा मोकिले था सघो पिया उन्हीअ सां हाल अहिवाल वठी था सघो उहो हलंदी ट्रेन में आहे बस में आहे तव्हांजी जेका कन्या आहे उहा रस्ते ते काथे आहे उन्हीअ जी सुविधा जे लाइ ॿार किथे हॉस्टल में वियल आहिनि चवण जो मतिलबु न की असांखे इन्हनि उन्हनि घणियूं सुविधाऊं ॾिनियूं आहिनि जॾहिं की पुराणे जमाने जी फोननि में असांखे इहा सुविधा न हूंदी हुई सिर्फ कमु हलंदो हुयो और नेटवर्क बि उन्हीअ जो कमज़ोर हूंदो हुयो त हाणे जी फोननि में मुंहिंजी फोन जियो जी सिम में आहे ऐं प्रति माह प्र हर महीने मां इन में थ्री फिफ्टीअ जो रिचार्ज कराईंदी आहियां त वर्तमान जी फोननि जो लाभ अति वधीक आहे हर ऐप उपलब्धु आहे जेको असां चाहियूं इन्हीअ फोन में सभु सुविधा मिलंदी आहे